मध्य प्रदेश में कई बैंकिंग और बीमाकरण क्षेत्र हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग और बीमाकरण अपनी रास्टीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी विकास में योगदान देता है क्योंकि बैंकिंग में इतनी नौकरियाँ हैं इतने बच्चे काम करते हैं इतने लोग हैं और बैंकिंग का इस्तेमाल आज के ज़माने में सभी लोग करते हैं तो उन पैसे का जो लेन देन है वह कहीं न कहीं सीधे तरीके से और इनडारेक्टली हमें जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उसमें देखने को मिल सकता है तो मेरे हिसाब से कस्टमर्स को जो लोग डिपॉज़िट करते हैं जमा करते हैं राशि वह राशि अर्थव्यवस्था में हेल्प करती है मदद करती है उसको विकास करने में